हालौ औ हेलौ

औ औ बुं दे अ नोंथाङा मा बिजनेसनि बागै मिथिनो लुगैदों अ' नोंथाङा दा फिसा फिसौ माबाफोर खालामो नामा बिजनेसाथ' बिराद मोजां दा क'क्राझारा बिजनेस बेराद देबलाभ जाफुनायना बिजनेसाथ'

अमा फारामाबो सोलियो मावहांगासिनो दं मानसिफ्रा आमफ्राय नोंनियाव हा बुरजा एसे गोलैनानै दंब्ला साहा बागाना बिराद मोजां जानानै दं दा अ बुरजा दंना औ साहा बागानानो मोजां जानानै जं दा आमफ्राय ओरै फार्सेथिं द्रागन प्रुइटसनि बागानबो बानायनो हायो आमफाय बै थाइलेण्डनि सौफारि गिदिद गिदिद दंना बेनि बागान खालामोबाबो बिराद मोजां दा मारकेटयाव बिराद डिमान्ट खालाम डिमान्ट जानानै दं औ औ नोङो मोनसे नोङो सोलाबोबा नै आंनियाव फै क'क्राझाराव आं बहा जिरायो मिथिखागौना नों बै क'क्राझार बातारमारियावनो थायो आं अफिसा बातारमारियावनो आंना औ बै बातारमातियाव फैनानै नों आंना आंखौ खनसे लोगो हम

औ बेयाव नोङो आंखौ लोगो हमबा आं गुवारै माबा खिन्थानानै होबावगोन फनजोंथ' हाजोबा नालाय आं जायखिया बिजनेसनि थाखाय बिराद मोजां जायगा दा क'क्राझारा नों आंखौल' फैनानै लोगो हमदो आहा बिराद इन्तारेस्ट दं लकेलनि मानसि बिदि फोरबा बिजनेस मावनो गोसो जायोबा एसेबो फोरोंलांनो अ जायखिया बे साननै सानथामनि गेजेरावनो आंखौ लोगो हमबानो जाबाय औ औ दे दे